मां ध्यानु ऐं प्राणायाम रेगुयलर कंदो ई आहियां हमेशा मुंहिंजो थींदो ई रहंदो आहे कॾहिं कॾहिं कुझु मिस थी वञे त थी वञे न त मां कंदो ई आहियां ध्यानु त प्रभूअ जो ई करणु खपे ऐं जेके सेखारींदा आहिनि ऐं ब्रहमकुमारी वारा या कृष्न मूर्तिअ जो ध्यानु या शिव भॻवान जो ध्यानु या इहे टीं अख खोलियो ऐं शिव भॻवान खे ॾिसो अहिड़ो ध्यानु मुंहिंजो न थींदो आहे मुंहिंजो गुरूअ सां ध्यानु थींदो आहे असांजे शहर में असांजा साईं स्वामी लीलाशाह महाराज जिनखे असां ॾिठो बि आहे उन्हनि जो दर्शन कयो पर हुननि खे चङी तरह सुञाणे न सघियासीं छो जो असां में हेतिरी हिमथ कोन हुई असां में एतिरो अक़ुलु कोन हो नंढा हुआसीं पर वेचारा हुआ सत पुरुष ऐं भॻवान जो रूप हुआ अॼु बि उन्हनि खे यादि कयूं था असांजे शहर में चङी तरह उन्हनि जी वर्सी उन्हनि जो जनमु मल्हायो वेंदो आहे योगु करणु त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे प्राणायाम सां मूंखे त ॾाढो फ़ाइदो मिलियो आहे ऐं मुंहिंजे ज़िन्दगीअ में त प्राणायाम ऐं योगा घणो असरु कयो आहे मां अॼु ताईं बि स्वस्थ हिन उमिरि में बि हिकिड़ी बि भॻवान जी महिरबानी कंहिं बि बीमारीअ सां आहियां कोन बिल्कुलु छुटलु चङी तरह मां हलां पियो ऐं हींअर बि मां पंहिंजे आश्रम में पंहिंजे मोहन भारती जे आश्रम में वञी उते बि दर्शन कंदो आहियां सभिनी सां योगा में शामिलु बि थींदो आहियां मां बाबा रामदेव जूं शिविर उन्हनि खे बि अटैन कई थोरी घणियूं हुननि में बि मां वेंदो आहियां ऐं सभिनी में मुंहिंजो सुठो इंट्रेस्ट आहे